मां जेको आहे गुलाब जा गुल उॻाइण चाहींदो आहियां गुलाब जा गुल मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जेके मुंहिंजे घर में थींदा आहिनि हिनजा मूं वटि चारि वण आहिनि जंहिंमें ॻाढ़ा गुल पीला गुल थींदा आहिनि इहे ॾाढा ई सुठा लॻंदा आहिनि इहे असां घर में उगाइ करे भॻवान ते चाढ़ींदा आहियूं जा माला ठाहे करे बि वॾनि जे फोटुनि ते चाढ़ींदा आहियूं उनखां पोइ जेको आहे गुल ॾाढा ई बढ़िया पौधा जीअं गेंदे या गुल थी विया या राग जा गुल थी विया इहे असांजे घर में इलाही आहिनि इहे असांजी घर जी बाड़ीअ में लॻियल हूंदा आहिनि हुनखां पोइ गाॾियूं मूं वटि लौकी पटाटा या मटर इहे घर में ई थींदा आहिनि मुंहिंजी बाड़ीअ में इहे सभु सब्जूं लॻियल आहिनि इननि जी मां देख रेख कंदो आहियां ऐं सुठे नमूने सां उॻाईंदो आहियां ऐं ॾाढे ई प्यारु सां मां हिननि खे पाणी वाणी ॾियणु सुबुह जो उथी करे खाद विझण इहे सभ कम कंदो आहियां इनसां मुंहिजी भाॼियूं सुठियूं थींदियूं आहिनि इनखां पोइ जेको आहे मुहिंजे घर में ॾाढे ई प्रकार जा वण आहिनि जंहिंमें पिपल जा वण आहिनि गुलनि जा वणा आहिनि भाॼियुनि जा वण आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके बि प्रकार जा वण आहिनि इनसां मां घर में ॾाढियूं ई सब्जियूं उॻाईंदो आहियां ऐं ॾाढे ई प्रकार जूं सब्जूं खाइंदा बि आहियूं इन गुल वण इहे सभ असां उॻाइण चाहींदा आहियूं